शारिरीक व्यायाम आनी योग हांचे मदीं फरक म्हटल्यार योग हाचो संबंद मन आनी शरीर हांच्याशी आसा मन आनी शरीर हेंची जोडणी म्हटल्यार योग आनी शारिरीक व्यायाम म्हणल्यार आमी जो शरिराचो शरिराच्यो हालचाली करता ताका आमी शारिरीक व्यायाम म्हणूंक शकता आनी जेन्ना आमी योग करता तेन्ना आमचें मन सुद्दां आनंदी जाता म्हटल्यार आमची मानसीक शारिरीक आध्यात्मीक सुदारणां जातात ऑल रावंड डेवेलॉपमेंट म्हटल्यार म्हणूंक शकता आमी योग केल्यार आमची ऑल रावंड डेवेलॉपमेंट जाता